आजकलके बच्चासभके हम कहियै भगवानके पूजा जैसे सोमवारी हए मङ्गलवारी हए चाहे पूर्णिमा हए चाहे एकादशी हए तऽ ओसभ आज कलके लैका पैका न समझ रहल हए कोइ भी चीजके परम्परा संस्कृति न समझ रहल अइ ढकोसला मानैए कि ऐसे हइ वैसे हइ लेकिन हम तऽ कहैत छियै कि लैका पैकाके समझाबैके बुझाबैके चाही कि हँ ई भगवान हइ ई चीज हइ जैसे छठि पर्व हइ दिपावली हइ दशहरा हइ चाहे एकादशी हइ पूर्णिमा हइ जौन समयमे सहयके पड़लक तऽ ई सभ चीजके समझाबैके चाही आजकल बच्चासभ कहैए न हम कुछो न सहैत छी खाय पीयैके मामलामे सभ खा पी लैए आ किछो न समझैए गार्जियनो कहलक तऽ नहि समझलक लेकिन हम तऽ कहैत छी अपना अपना लैका पैकाके सभ आदमी समझाउ कि बौआ रे ई दिन हइ ई रात हइ संस्कृति अपना परम्परासँ आ रहल हइ कि धर्मके चलते पूजा पाठमे अपना नियमके पालन करयके चाही घर परिवारमे अगर कोइ गार्जियन परिवार माता पिता अगर कोइ व्रत करि रहल हइ ओहि दिन कोइ गलत चीज मतलब घरमे न लाबयके चाही जैसे मांस मछली दारू शराबके प्रयोग नहि करयके चाही ईसभ चीजके जानकारी रखयके चाही जहाँ पूजा पाठ भेलक कहीँ आ रहल हथि जा रहल मन मन्दिर देखली अपना सर झुका कऽ जौन देवता रहलक सर झुका कऽ अपना प्रणाम कयली जहाँ पूजा पाठ होइत रहलक दस मिनट रुकि कऽ गोर लागली ईसभ आज कलके लैका पैका न जनैए आ देखि कऽ चलिते रहि जाइए हम तऽ कहैत छी कि सभ लैका पैकाके कि बौआ कहीँ मन्दिर देखह कहीँ पूजा पाठ हो रहल अइ जहाँ देखह वहाँपर तनिका अपनासँ सर झुका कऽ प्रणाम करह भगवानके गोर लागह सहयके विचारैत छै जैसे कार्तिक पूर्णिमाकेँ सहयके होइत छै ओहि दिन सहयसँ बहुत मतलब भाग्य होइत छै भगवानके दयादृष्टि ओहिपर पड़ैत छै ओहिपर घरमे खुशी आनन्द रहैत छै समाजमे प्रतिष्ठा बढ़ैत छै लोक नीमन वचन संस्कृति सुनयके लेल दू गोटा विचार करके दस गोटाके आगूमे बैठैत छै विचार करैत छै अच्छा परिवर्तन बात विचार होलक सुनलक कि हँ ई राम कथा हइ रामायण हइ चाहे संस्कृति जे सीताजीके जन्म सीतामढ़ीमे सीता जन्मभूमि हइ प्रकटस्थली हइ यहाँ पर चरण स्पष्ट हइ आउ दर्शन करू प्रणाम करू आशीर्वाद लू माता जानकीके ईसभ बात लैका पैकाके सिखाउ आओर बुद्धि विवेक मिली अच्छा घरमे सुखी संपन्न रही सभ बच्चालोक